जेना हम गाड़ी बुक कयने छी गाड़ी हमर लेटसँ तक नहि आयलए तऽ एहिके लेल हमसभ बहुत देर इन्तजार कऽ कऽ हम पहिले गाड़ीके ड्राइवरकेँ फोन करैत छियै ड्राइवरके फोन कयलाके बाद ओकरासँ पता करैत छिये अहाँकेँ देरी कथिमे भऽ रहल अछि तहन ओ हमरा जवाब दैत छथि जे हम बहुत ट्राफिकमे फँसल छी आओर हम बहुत दूरीपर छी हमरा आबयमे एतेक समय लागत तऽ हम ओहिके इन्तजारमे बैसल रहैत छी बैसैत बैसैत बहुत देर भऽ जाइए फेर दोबारा फोन करैत छियनि फेर ओतबे जवाब हमरा दैत छथि जे हम ट्रैफिकमे फँसल छी बहुत जाममे फँसल छी जाम खतम होइते हम अहाँके ओहिठाम पहुँच जायब ओहीके लेल गाड़ीमे लेट भऽ रहल अछि एहिठाम विशेष समयके लागि रहल अइ एहिके कारण हम बहुत देरसँ अहाँके इन्तजार कऽ रहल छी अहाँ जल्दी आबयके कोशिश करू आओर एहिसँ ज्यादा हम की कहू जतेक जल्दी हैत हमरा बहुत जरूरत काज अइ आओर ताहि लऽ कऽ ई ट्रैफिक ट्रैफिक बहुत देरसँ अहाँ कहि रहल छी ताहि लऽ कऽ जल्दी आबयके कोशिश करू आओर एहिसँ ज्यादा जतेक जल्दी हुए ततेक जल्दी आउ हम अहाँके इन्तजार कऽ रहल छी